जोंनि ओनसोलावहाय दावबायारिफोरखौ गोसो बोहोनो हानायनि थाखाय माखासे सुबुरुनफोरा जाहैबाय सुबुरुनफोरा जाहैबाय जोंना जोंनि क'क्राझार एरियानि क'क्राझार ओनसोलनि जायगाफोरा बहुद मोजां बेरायनो बहुद मोजां मोजां पिकनिक स्पट लोगोसे बेयावनो खाथियावनो रायमना नेसनेल पार्कफोराव बेरायनो बहुद मोजां बेवहाय बेरायनानै जोंथ' बहुद बहुद जिब जुनारफोरखौ नुनो हायो जेरै मैदेर नुनो हायो मै नुनो हायो दावराइ नुनो हायो मोख्रा नुनो हायो बिदिनो हाग्रानि अमा बहुद जिब जुनारफोर नुनो हायो ओंखायनो बिनि गेजेरावनो ओरै जमदुवार जमदुवार ओनसोलावबो बेरायनो जोबोद मोजां खाथिजोंनो संखस संखस दैयावबो खाथियावनो बेफोरनि अनगायै खाथि खालायावहाय ओरैहाय धिरबिल दिपलाय बेवहाय बेरायनो थाखाय बहुद मोजां बेवहाय बेरायनो थाखाय बहुद मोजां लोगोसे दत'मा एरियायावहाय मोनसे इमपर्टेन्ट प्लेस दङ' बे जाहैबोय बड'फा उपेन्द्र नाथ बर'नि बिफा हारिनि बिफा बर' हारिनि बिफा बिनि गोथै देहाखौ फबनाय जायगा मोनसे इमपर्टेन्ट टुरिस्ट प्लेस बेखौफोरखौहाय जोङो ट्रेभेल खालामनानै जों बहुद खोथाफोरखौ मिथिनो हायो बेखायनो क'क्राझार एरियायावहाय ट्रेभेलिं खालामनाया मोनसे गोनां आरो बेवहाय बेनि गेजेरावहाय बेयाव बहुद मुंदांखा बा स्कुल इउनिभारसिटि कलेज इउनिभिरसिटि दङ' सि आइ टि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खाथियावनो

खाथियावनो दङ' जोंहा मेडिकेल कलेज बिदिनो सेक्रेटारि अफिस अल बि टि आर नि सेक्रेटारि अफिसा क'क्राझारावनो दङ' बेरायनो थाखाय बहुद सुबुरुन बेफोरनो सुबुरुन बेरायग्राफोरनि थाखाय सुबुरुन